یہ ایک مشہور ٹی وی شو ہے جس میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد اپنے نئے کاروباری منصوبہ یا مصنوعات کو پیش کرتے ہیں وہ مختلف سرمایہ کاروں جنہیں شارکس کہا جاتا ہے سے اپنے منصوبے کی لیے سرمایہ کاری کی درخواست کرتے ہیں ہر سرمایہ کار تجربہ کار اور کامیاب کاروبار شخصیت ہوتا ہوتی ہے اور اگر انہیں منصوبہ پسند آ جائے تو وہ اس میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہیں عام طور پر اس کے بدلے میں کاروبار میں حصہ داری مانگتے ہیں یہ شو بنیادی طور پر کاروبار سرمایہ کار اور نئے کو فروغ دینے کے بارے میں ہی اور بہت سے کاروباری افراد کو شہرت اور کامیابی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے آپ جس ٹی وی شو کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے لوگ کافی زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں میں نے کئی بار لوگوں کو اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے سنا ہیں میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں لیکن میں ٹی وی شوز شارک ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا لیکن ایک دن مجھے میرے دوست ریحان بھائی نے مجھے اس بارے میں بہت اچھی طرح سمجھایا میرے جو سوالات تھے اس کے سارے جوابات ریحان بھائی نے دیے اور کچھ اسی کے خاص طریقے بھی ہیں جیسے کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور جیسے کسی نے اگر ان کو ایک لاکھ روپیہ دیے تو ان کو اس کے بدلے میں کچھ رقم چاہیے لیکن وہ پہلے آپ کے کاروبار کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا کاروبار کرتے ہیں اس سے پہلے کا کتنا فائدہ کمایا کتنے دن میں اور کتنی لاگت میں آپ نے کاروبار کیا کیا اور اس میں کتنا آپ نے کمایا یہ سب دیکھنے کے بعد وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس سے اس راستے میں وہ آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں نقصان سے بچاتے ہوئے